आमी आमचे बागेन झाडां लायतात वेगवेगळ्या तराची झाडां लायतां पूण त्या झाडाक लायल्या उपरांत त्या झाडांक जेन्ना कोमरी येता तेन्ना आ बरें दिसता झाडाक म्हज्या कोमरी येयली म्हणून पूण त्या झाडाची कोमरी जेन्ना मोठीच जायना तेन्ना अशें दिसता की शी काय बरें झाड लायल्लें हांवें पूण तें आजुनय मोठेंच जायना कशें मोटें जायना पूण केन्ना तरी त्या झाडाक कोमरी ती मोठी जाता ताका कळो येता आनी कळो येवन तें झाड जेन्ना फुलता तें फुललेलें झाड पळोवन मनाक खूब खोस भोगता अशें दिसता हांवें लायल्ल्या झाडाचें खूब चीज जालें